आङो दाख्लैसो बावै एसे सिगां आंनि सिकिननि थाखाय डक्टर पदमानभा देबनाथजों आङो नायजानो थाखाय थांदोंमोन क'क्राझार थाउनाव बिबिलेन स्कुल खाथियाव बिनि कवा'टारा दा बिथांङा बुंहरदोंमोन निमनि साफुनखौ फुयोब्ला नोङो ओरैबायदि ओरैबायदि जागोन नोंनि सिकिना बिराद मोजां जागोन होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन खिनथु आंनि सिकिनाव इलारजि थाइपनि मोनसे माननाय बिदि मोनसे माबा दङमोनआरो ओमफाय दा बे सिकिननि थाखाय बे हरनाय प्रदागखौ आङो इउस खालामफैबाय निमनि साफुन हिसाबै मोजां जागोन नंनानै आङो इउस खालामफैदोंमोन खिनथु ओरैबायदि आङो बिनि नेगेटिभसो मोनदों आरो बारासिनसो मोनदों आङो बे साफुनखौ फुननानैनो आंनि माननाया जेरैबायदि बे साफुनखौ फुनाय फुयै समाव जेरैबायदि मानदोंमोन बे साफुनखौ फुनानै आङो बांसिनसो माननायबायदि मोनदोंआरो बिनि थाखायानो आङो बुंनो सानो बिथांनि जे खिनथानाय प्रदाग बे निमनि साफुन आं बेखौ बांद्राय माबा मोनाखै सेतिसपाइ जायाखै आंनि गोसोआव आङो आं बेनि प्रदागनि सायाव आङो मोजां मोनाखै होन्नानै आङो बुंनो सानदों